हमसभ मेन समा सनातन धर्मकेँ मानै छियै लेकिन सनातन धर्मके रहते हुए जएह हमे से कबीरपंथीसँ बहुत प्रिय लगय हमरा कबीरपंथी जे हए से सभसँ सर्बो बढ़िआँ लगय हमरा एहिमे हए कि एहिलिए बढ़िआँ लगैए कि ई जे हए से एहिमे जीव हिंसा जीव हत्या नहि होइ हए तब जीव हत्यासँ बढ़ि कऽ पुण्य किछो नहि छै तऽ एहिलिए हमरा कबीरमत खूब प्रिय लगैए कबीरमत जे हए से बहुत बढ़िआँमे जीव हिंसा नहि करल जाइ छै जीवपर दया करल जाइ छै मानि लिअ जीवसँ बढ़ि कऽ किछु नहि छै ककरो कष्ट देनाइ ठीक नहि छै जाहि ढङ्गसँ हमरा काँटा गड़ि जाइ छै तऽ क् तकलीफ होइ छै उएह प्रकारसँ कोइ जीवकेँ मानि लिअ ककरो कष्ट देबै तऽ कितना दिक्कत होतै एहिलिए हमसभ अहाँसँ इएहसभ अथी करै छी जेकि जहाँ तक हुअए आओर हम्मेआर सभ कबीरपन्थीसँ जुड़ि गेलियैए कबीरपन्थीके प्रचारमे पैसि गेलियै सगरे इसभ प्रचार होइ छै ओहाँ हमहूँ आरसभ जाइ हियै तकराबाद हुनकर सत्सङ्ग कीर्तन भजन होइए सुनै छी सुनाबै छी सगरे जेठ पूर्णिमा पूर्णिमाक दिन साहेब कबीरके जन्म दिवसपर इसभ पर्व मनायल जाइ छै विशेष अथी करि कऽ एकराबाद जे छै से हम्मेआर कबीर लीला से बहुत अथी प्रि अथी लगै हए कबीर लीला कबीर जीके लीला सगरे प्रचलित होल जाय रहलै हए ओहाँ इसभ देखयके सुनयके धर्मके प्रचार बहुत हो रहलै हन ई एहिलिए धर्म एक एक दोसरके कोइ गिड़ल आदमी छै छै कोइ कमजोरके अइसे हमराआर ई मिलै छै ज्ञान कि कोइ कमजोर आदमी छै ओकरा सहारा दियैके छै कोइ गिड़ल आदमी छै ओकरा सहारा दियैके छै बेमारी यदि छै ओकरा उपचार करैके लिए ओकरा सेवा करैके लिए मानि लिअ दवाखानासँ दवा नानि दहो ओकराबाद हॉस्पिटल लए गेल ओसभ जे छिकै से उपकारके चीज करनाइ कोइ जीवकेँ दुःख नहि देनाइ सन्तोष रहनाइ जएह मिललै उएहमे सन्तोष रहतै ओहिमे बहुत तरहके ज्ञान मिलै छै चोरी नहि करनाइ हिंसा नहि करनाइ पाप नहि करनाइ इसभ बहुत तरहके जे छै कबीर साहेबके ज्ञानसँ मिलै छै साहेबमे समझेलखिन जे हे ककरो किछु नहि करहो बुरा कर्म नहि करयके चाही ओकर नतीजा अपना खराब होइ छै जैसन करबै ओहिसन हमहूँ पयबै एहिलिए बढ़िआँ काम करयके चाही ओहिसँ बहुत प्रभावित लोकसभ होइए एहि धर्ममे बहुत लोक जुटि रहलै हन कबीरपन्थीमे एक्सरहाँ मानि लिअ आब जे हए से सत्तरि प्रतिशत आदमी से एहिमे आबैए कबीरपन्थीसँ जुड़य लए सच्चाइ जो हए से कभी छिपतै नहि सच्चाइ प्रकट होयबे करत एहिलिए ई धर्मसँ जुड़यके बहुत अथी होइए सभ जुड़ि रहल हए एहि धर्ममे बहुत अथी हए से यहाँ सन्त कबीर कहलखिन एहि द् दया धर्मके मूल छियै पाप अभिमान छिकै ककरो कष्ट देनाइ नहि ठीक छै तऽ ई धर्म आ ई धर्मसँ ई छै कि कबीर साहेब सभकेँ सभ मजहबकेँ तोड़ि देलखिन कि एहिलिए कि कोइ जाति पाति नहि सभ एक छियै सभ एक मायके एक पिताके पुत्र छियै एहिमे सभके एक खून एक पानि कोइ जाति पाति नहि कोइ मजहब नहि सभ एकसमान छै ऊँच नीँच नहि एहिलिए जकरामे क्षमता छै सभ एक बराबर छै एक रकम छै सभ जीव एकसमान छै ककरो खून दू रकम नहि छै ने ककरो पानि ककरो दूध ककरो खून नहि छै सभके एक एक रकम खून छै एक रकम दूध छै एक रकम पानी छै एहिलिए साहेब इसभ कयलखिन छै थोड़े इसभसँ हमरा आर बहुत प्रिय लगै छै बहुत सन्तुष्ट छी एकरासँ एहि धर्मसँ हमरा दोसर धर्म ठीके नहि लगै छै यहाँपर शान्ति छै निर्मल छै दया छै धर्म छै एहिसँ बढ़ि कऽ किछु नहि हमहूँ सभ जे छियै से कबीरपन्थीसँ जुड़ि गेलियैए इएह लिए कि एहिमे सत्यके विशेष बात छै सत्यसँ बढ़ि कऽ दोसर किछु नहि यए सत्य बराबर तप नहि यए झूठ बराबर पाप नहि एहिलिए सत्य स् कर्म सत्य धर्म चलयके चाही हमे अर इएह सभसँ जुड़ल छी